ہلو

ہاں جی ہاں جی بولیے ہاں جی ہاں جی اوکے ہاں جی آپ یہاں پہ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں ہمارا لکھنوی ڈھابا بہت فیمس ہے اور بہت اچھی کوالٹی کا کھانا ملتا ہے ہمارے یہاں ہاں جی ہاں جی اوکے آپ کو کیا کیا چاہیے آپ ہمیں بتائیں جی جی جی اوکے اور اوکے تو آپ کو کتنے پلیٹ چاہیے اراؤنڈ فائیو ہی پلیٹ چاہیے اوکے تو آپ کا بریانی جو ہے وہ فائیو تھاؤزینڈ اراؤنڈ بیٹھے گا اور باقی جو سائڈ ڈشیز ہیں وہ آپ کے آلموسٹ سکس تھاؤزینڈ اراؤنڈ بیٹھیں گے جی نہیں ہمارے یہاں کا یہی ریٹ ہے یہ سب کچھ ملا کے آپ کی ساری سوئیٹ ڈشیز ملا کے ہمارے یہاں یہ سب اراؤنڈ چھ ہزار کا بیٹھے گا جی بالکل بالکل آپ کو ہمارے یہاں سے کوئی شکایت نہیں ملے گی ہمارے یہاں کا کھانا سب سے بیسٹ ہے اس شہر کا ہاں جی ٹھیک ہے تو آپ کو کب تک چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ آ جائیے گا ہم آپ کا آڈر ریڈی رکھیں گے شام تک مل جائے گا اوکے اوکے اوکے